सिंधियुनि जो ऐं धंधनि जो जाम पुराणो ई ऐं गहरो ई रिश्तो आहे हर सिंधी परिवार में धंधे वारा त रहिंदा ई आहिनि असांजे गोठु में बि कुझु परिवार आहे जेका धंधो कंदा आहिनि हुननि मां जेका मर्द माण्हूं हूंदा आहिनि हुननि जा त खेती बाड़ीनि जा ही धंधा हूंदा आहिनि ऐं कुझु औरतियूं पंहिंजो धंधो बि संभालींदियूं आहिनि पहिंजी कलो कला जो उपयोगु करे करे जीअं की थी वियो सिलाई सिलाई जा उपयोगु करे हुए मस्तु मस्तु सुठा कपिड़ा ठाहे करे विकिणींदियूं आहिनि ऐं कुझु औरतियूं त पंहिंजे कला जो उपयोगु करे करे मटका ठाहे करे बि विकिणींदियूं आहिनि कुझु इस कुझु इन तरह सां गोठु में धंधो पाणी धंधा पाणी थींदा आहिनि